यहाँसँ तऽ सभ गेल भरदुआर भरदुआरसँ फेकलक मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर गेल भारी हॉस्पिटलमे तऽ हुआँ जाँच कयलक एक्स रे कयलक एक्स रे कयलक पूरा जाँच कऽ के इएहसभ पूरा जाँच कयलक भारी हॉस्पिटल तऽ अहाँके पड़ैए कटरा मुजफ्फरपुर अपना ज जजुआरमे तऽ हइ नहि भारी हॉस्पिटल से जा कऽ हॉस्पिटलमे इलाज करेतै तऽ मुजफ्फरपुर जेतै तऽ इलाज हेतै बुझलियै पूरा जेना बी पी छलै बी पी चेक कराबैके लेल छोट मोट डाक्टर छै तऽ वहाँ जा कऽ चेक करा लेतनि भारी डाक्टरके लेल तऽ मिलैके लेल लोक मुजफ्फरपुर जेतै कटरा जेतै दरभङ्गा जेतै एहि सभमे छै भारी भारी डाक्टर पटना भेलनि एहिसभमे भारी भारी डाक्टर जाइत छैन्ह आ हुआँ पूरा जाँच करैत छैन्ह आब जाँचमे जे बीमारी निकलतै ओ बीमारीके डाक्टरेसभ हल करथिन

बात छै गेल पहिले बी पी चेक कयलक आओर दुःख बतेलक पचहत्तरि रङ्गके तऽ दुःखे एखन आदमीके देहमे हो रहल छै बार बार दुःखेके लेल आदमी परेशान भेल रहैत छैन्ह हरान होइत छैन्ह जोरसँ बजैत छियै बहुत आब एहिसँ बेसी कतेक जोरसँ बजियै बहुत जोरसँ बजैत छी दुःख